हैल्लो हां जी हां जी आहो आहो अच्छा आहो मिली जाग हां मिल हां मिल्ली जाग मिल्ली जाग सब किश मिल जाग सब साढ़े कोल आहो रुट्टी रुट्टी जो तुस जो तुस आर्डर करगे ओ मिली जाग बैशनो मिलदी साढ़े कोल सब कुछ अच्छा होग इत्थै तुस बे फिकर रवो आहो तुस जि आहो तुसें जिल्लै आना होग ना तुस मिगी पैह्लै सनाई ओड़ेओ कुछ दिन पैह्लै डेट ठीक ऐ नी आहो आहो ठीक ऐ ठीक हां जी हां जी हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ ओह् मैं तुसें ओह् मैं तुसें भेजी ओड़ अऊं पैह्ले ठीक ऐ आहो सारी सुविधा कन्नै तुसें ई लब्भग ठीक ऐ ठीक ऐ ओ मैं तुसें भेजी ओड़ङ ठीक ठीक करियै जो बी तुसें ओ डिस्काउंट होग ना मैं करी ओड़ङ ठीक ऐ ठीक ऐ शु ओके ओके